पासपोर्ट बनबयके लियेे मानियेके चलू हम बाहर जेबय कहीं बाले बच्चाके भेँट करयके लिये तऽ पासपोर्ट बनबए पड़य छै तऽ पासपोर्टोके लिये बहुत तरहके साधन छै की लोकके उपरमे केस भी रहय छै या बोली विचार गलत रहय छै तऽ ओकर जाँचके लिये जे छै थानासँ आदमी आबय छै पुलिस आबय छै ओकर जाँचके लिये की एक्कर उपरमे तऽ कोइ केस नहि छै या बोली विचार तऽ एकर गड़बड़ नहि छै अगर केसे छै या बोली विचार गड़बड़ छै तऽ ओकर कैंसिल भी भए सकय छै भए जाइ छै पासपोर्ट तै लए कऽ जाय लए पड़य छै ओतय कर्मचारीके पास पोस्ट ऑफिस ओकरा बोलल जाइ छै तऽ उ बनाबय छै ओकरा सब बात कहल जाइ छै तऽ पासपोर्ट बनाय कऽ उ दै छै नहि अगर ओतय ना कोनो तरहके बात ओकरा मालूम भए जेतय तऽ पासपोर्ट ओकर कैंसिल भए भी सकय छै आओर भए जाइ छै तहि लएके लिये समाजमे हर तरहके बात मिलाके ही चलय पड़य छै जे नहि चलय छै तऽ ओकर पासपोर्ट नहि बनय छै बनलो पासपोर्ट ओकर कैंसिल भए जाइ छै अइ लए कऽ समाजमे हर बातके लिये सोच विचार कए चलय पड़य छै जे सोच विचारके नहि चलतइ तऽ ओकर जे छै सब काममे भी वाधा हेतय तऽ बाधाके लिये अपना सही ढङ्गसँ चलय पड़य छै जे सही ढङ्गसँ चलतइ तऽ ओकर जे छै हर काम कए सुलभ सही ढङ्गसँ तऽ अइ लए कऽ समाजमे सबसँ बड़ा बोली विचार आओर विचार ही सबसँ बड़ा समाजमे देखल जाइ छै नहि तऽ हर काममे ओकर बाधा हइ छै आओर पासपोर्टके लिये तऽ तुरत उ कैंसिल हइ छै तैमे ओकर जाँच होइ छै थानासँ तुरत उ कैंसिल हेतय उ रुकि जेतय कथी लए जेतय बाल बच्चाके उ परदेश या परदेशे कथी लए जेतय उ कमाबयके लिये सब चीजसँ उ बाधा पयर जाइ छै हालिये